हैलो तुस मानसर दा बोल्ला दे ओ ते असें ना उद्धर आना ऐ अपनी पूरी फैमिली कन्नै घुम्मनै ई ते असें इत्थें बोट चाही दियां न मिली जाह्ग स्हानू अस कोई पंदरां जनें होई गै जाने न में अपनी पूरी फैमिली बी लेइयै आना अपने बच्चे बी ते कन्नै जेठानी दे बच्चे बी हैन कोई पंदरां जनें होई जाने अस कुल चार चार तक्क होई जान उऐ न ते पैसे जादै न पैसे चलो दिक्खी लैगे फिर पैसे जादा न होर उत्थें होर शिप मिली जाह्ग उत्थें ते

ते ठीक ऐ घुमाई लैयो तुस मानसर ते इत्थें ते पैसे एह्दे किन्ने ठीक ऐ